हाँ ऐसी बहुत सारी तकनीकें और टिप्स हैं जो मैंने सीखी हैं जिनसे मैं ड्रॉइंग को बेहतर बनाने में मददगार हूँ मैंने हाल ही में स्मार्टफ़ोन की वजह से ड्रॉइंग बनाने के लिए एक ऑनलाइन टिप्स सीखी हैं जिससे मैं अपनी ड्रॉइंग को बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता हूँ इससे मुझे ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए बनाने में मदद मिली और ऑनलाइन बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे हम नई तकनीकों को सीखने के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं इसमें फेसबुक इनिस्टाग्राम और यूटूब के माध्यम से हम विभिन्न चैनलों पर ऐसे तकनीकी ऐप्स को देख सकते हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न तरीके की ड्रॉइंग बना सकते हैं और उस ड्रॉइंग को बनाने में भी हम आसानी से और कम टाइम में मददगार हो सकते हैं